अगर से हम बात करें तो सोनभद्र ज़िला पुरे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े हुए ज़िले के रूप में देखा जाता है सोनभद्र ज़िले में कई सारे आदिवासी स्थान हैं जिस की वजह से पूरे सोनभद्र इलाक़े में ही महिलाओं के लिए शिक्षा रोज़गार एवं समाजिक स्थिति में कई सारे मुख्य चुनौतियाँ दिन प्रतिदिन उन के सामने आती रहती हैं अगरचे हम शिक्षा के मामले में बात की जाए तो सोनभद्र इलाक़ा एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर अभी भी कुछ लोग महिलाओं को शिक्षा देने के विरोध में ही हमेशा तैयार रहते हैं उन्हें महिलाओं को शिक्षा देना एवं महिलाओं को शिक्षित करना अच्छा नहीं लगता है और महिलाओं के रोज़गार के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के इस सोनभद्र ज़िले के कुछ इलाक़ों में अभी भी ऐसे मौजूद है जो कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान ना देना चाहते हैं जिस की वजह से वो महिलाओं को ही सिर्फ़ घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं उन्हें कभी भी बाहर निकल कर के रोज़गार के लिए नहीं भेजना चाहते हैं और अगर से हम बात करें तो सोनभद्र जिले में कुछ ऐसे भी बहुत ही अच्छे इलाक़े हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए अत्याधिक अवसर हैं जैसे उन्हें रोज़गार के मामले में रोज़गार बहुत ही आसान तरीक़े से मिल जाता है जैसे कि हमारा इलाक़ा हमारे इलाक़े में ऐसे कई सारे पावर प्लांट मौजूद होने की वजह से ज़्यादातर महिलाएं अपना पावर पालन पोषण स्वयं ही हम पावर प्लांट में जा कर के काम कर के करते हैं यहाँ पर मौसम की स्थिति बहुत ही अच्छी होने की वजह से ज़्यादातर महिलाएं खेतों में भी काम किया करती हैं जिस से उन्हें कुछ पैसे एवं घर के लिए कई सारे सामान अनाज एवं खाने पीने की सभी वस्तुएँ भी प्राप्त होती रहती हैं